हा मां बस में ॾाढो सफ़र कयो आहे और कंदो बि आहियां अॼकल्ह त बसियुनि जो चालान पहिरियों खां त थोरो सो घटिजी वियो आहे पहिरियों जीअं ॾाढियूं सारियूं बसियूं हलंदियूं हुइयूं रेलवे जे अचनि खां पहिरियों त बसियुनि जो ई महत्व वधीक रहंदो हुयो और किरायो बि घटि हूंदो हुयो पर जीअं जीअं हाणे टेक्नोलॉजी वधी आहे और रेलवे अची वई आहे हर जॻह ते त थोरो सो बसियुनि ते फ़र्क पियो आहे और बसियुनि जो हलण घटि थी वियो आहे बसियुनि जे त ॾाढियुनि प्रकारनि जी ईंदियूं आहिनि ऐं उनमें सीटियूं बि ॾाढनि प्रकारनि जी ईंदियूं आहिनि बसियूं पंजवीह सीटर बि थींदियूं आहिनि त सत्रहं सीटर बि थींदियूं आहिनि त पंजाह सीटर सठि सीटर हर हिक प्रकार जी बस थींदी आहे बस में डीज़ल जो बि लॻण जरूरी आहे और डीज़ल जे कारण बस जो किरायो बि जीअं डीज़ल जो किरायो व रेट वधियो आहे त बसियुनि जा बि किराया भाड़ा धीरे धीरे करे वधंदा वियां आहिनि त बसियुनि जो हलण थोरो सो घटिजी वियो आहे जीअं ट्रेन जो किरायो त सेम ई हलंदो आहे जेको शुरूअ खां हलंदो आयो आहे उहेई आहे ऐं बसियुनि जा किराया बि हेठि मथे थींदा रहंदा आहिनि और ट्रेनिन जे अचनि खां पोइ बसियुनि जो जेको हलण ॾाढो घटजी वियो आहे उनमें बि किरायनि ते ॾाढो फ़र्क़ु पियो आहे और अॼकल्ह त हर घर में कार बि अची वई आहे जंहिंजे का बसियुनि जो चलान थोरो सो घटिजी वियो आहे और बसियुनि जो नुकसानु बि ॾाढो थींदो आहे जीअं ख़ाली बसियूं बि हलंदियूं आहिनि सवारी न मिलण जे कारण बि पर हुननि खे पंहिंजे टाइम ते हलिणो ई पवंदो आहे हाणे बसियुनि जे बारे में त वधीक असां सिंधी में ॿुधाए न था सघूं पियां और बस और अॼकल्ह त स्कूलनि में बि बसियूं ई लॻियल हूदियूं इन जेका ॿारनि खे वठी ईंदियूं आहिनि और वठियूं वेंदियूं आहिनि छॾण में बसियूं ई कम ईंदियूं आहिनि स्कूलनि में बि और स्कूलनि में बसियूं ई कम ईंदियूं आहिनि ॾाढी सुठे सां और अॼकल्ह त बसियुनि जे बारे में हाणे जीअं मुंहिंजा नानाणा आहिनि ऐं मां अॼु ताईं हुते सिवनी शहर आहे जंहिंजो जंहिंमें रेलवे न आई आहे त उन पासे थोरो सो बसियुनि जो हलचलु वधीक आहे ऐं हुन पासे बि आहे ऐं ॾाढा सारा अहिड़ा कई गांव आहिनि जीअं की पेंड्रा वग़ैरह साइड बसियूं नागौद वग़ैरह साइड बसियूं ई वधीक हलंदियूं आहिनि जहिड़े पासे में रेलवे कोन्हे को उन पासे में बसियुनि जो चालान ॾाढो आहे ऐं उन पासे अगरि बसियुनि जो चालान वधीक आहे सिधी सिधी ॻाल्हि आहे की उन पासे बसियूं बि वधीक हूंदियूं और रेलवे बि अगरि धीरे धीरे हुननि जे अॻियां ते चाली थी वई त अॻिते हली करे असांखे त ईअं लगंदो आहे की बसियुनि जो हलण ई बंदि थी वेंदो ऐं अॼकल्ह जीअं ॿुधायोमाव की कारियूं हर घर में थी वियूं आहिनि त हूअं ई बि पंजाह परसेंट बसियूं अॼकल्ह घाटे में ई थी हलनि पियूं